अइ इलाकामे जे हमर मिथिलाञ्चलमे जे माछ पकड़ति छथि पकड़ै छै तिनका किछु बेसी माङ्ग जे छै से बहुत बेसी लोक पकड़ै छथि आओर माछक दाम अधिक सँ अधिक दाम दैत अछि एना भऽ गेल अहाँके रोहु माछ भकुरी माछ आओर कहै छै मने बुआरी मने गरचुन्नी ई सभ माछ जे छै से बहुत तरहसँ माछ जे छै से अहाँके बढ़िआँ बढ़िआँ माछ मानल जाइत अछि एकर सभहक दामो अधिक बजारमे बढ़िआँ देल जाइ छै एनाकऽ बुआरीके तीन सए रुपैये चारि सए रुपैये लोक एनाके भौकरीके दू सए रुपैये तीन सए रुपैये आओर कहै छै गरचुन्नीके चारि सए रुपैये एना माछ सभके दाम जे छै से मने बढ़िआँ बढ़िआँ दामपर माछके दाम मिलै छै आओर सभ अपन अपन अपन मेहनत कए कऽ मछुआरा सभ मछली सभमे पोखरिमे सँ अपन जलकर कए कऽ आओर महाजालसँ अपन माछके निकालै छथि आओर बढ़िआँ बढ़िआँ दाममे अपन बेचै छथि अइसँ हुनका फायदा होइ छन्हि आओर सभसँ बढ़िआँ माछ जे छै से अपना मिथिलाञ्चलमे मने रोहु माछ आओर बुआरी माछके विशेष रूपसँ ठंडामे जे विशेष रूपसँ मने बुआरी माछके माँग कयल जाइ छै बुआरी माछके जे स्वादिष्टता छै से अइके वर्णने नहि कयल जाय किएक तऽ ई माछ जे छै से अहाँके बहुत पूर्णतः रूपसँ बहुत बढ़िआँ होइ छै बुआरी माछ खेलासँ शरीरमे गरमियो आओर राहत शरीर आदमीके मिलै छै तै दुआरे बुआरी माछ जे छै से अहाँके ठण्डामे लोक विशेष रूपसँ चाह करै छै आओर ओना रोहुओ माछके वर्णन कम नहि कयल जाय रोहु माछके छै से अहाँके वर्णन बहुत बढ़िआँ छै आओर माछ सभके रोहु माछ भोकुरी आओर सभके माछ तऽ बहुत छै ओना मगर सभसँ मने बुआरी आओर रोहु के आओर अइके दुनूके माछके वर्णन विशेष रूपसँ अपना मिथिलाञ्चलमे बेसी माङ्गके डिमान्ड माङ्ग रहै छै अइ दुआरे कहै छै बुआरी आओर कहै छै अथी रोहुके माछ विशेष रूपसँ माङ्ग रहै छै